हाँ मध्य प्रदेश के शिक्षा प्रणाली बहुत ही सटीक है जिसमें इस्कूल छोड़ने वाले बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और जो बच्चे किसी कारण अपना अध्ययन पूरा नहीं कर पा रहे या शिक्षा से दूर हो रहे हैं उनके लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और बच्चों के लिए कौशल विकास के ऊपर भी ध्यान जा रहा है जिसमें बच्चों को पी एम के द्वारा कौशल केंद्र के द्वारा उनको कार्यक्रम के दौरान उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको रोजगार के लिए आगे बढ़ाया जाता है इस कार्यक्रम से बच्चों में बड़ा रुझान आया है जो शिक्षा की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं और आउटरेज प्रोग्राम द्वारा बच्चे भर भी जा पा रहे हैं और अपने आप के हुनर को पहचान रहे हैं जिससे वह एक रोजगार का साधन बना पा रहे हैं और साथ में रोजगार भी हासिल कर रहे हैं